मैथिली भाषाके यू ट्यबू चैनल स्थानीय भाषाके मैथिली भाषामे मैथिली मिरर प्रोग्राम अबै छै बहुत सुन्दर लगै छै देखऽमे आओर हुनकर भाषा बहुत बढ़िआँ लगै छै हुनकर बात बहुत सुन्दर लगै छै हुनकर समाचार देखऽ मे बड़ा सुन्दर लगै छै आओर बहुत विख्यात छै अपना एम्हर ई भाषाके आओर मैथिली मिरर प्रोग्राम भी बहुत बढ़िआँ छै